इ'यां ते साड्डे म्हल्ले च बड़े पड़ोसी न जेह्के पंज पड़ोसी न जिगी मिकी पता ऐ मोहन सोहन नीमां रीतु ते साक्षी